नमस्ते सर सर आपका रेस्टोरेंट है क्या अच्छा सर तो हम लोग थोड़ा आना चाहते हैं सर आपके रेस्टोरेन्ट में दस लोग हैं वहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह है क्या अच्छा अच्छा अच्छा तो खाने में क्या है सर नाश्ता में क्या है अच्छा नाश्ता में क्या है सर तो चाउमीन वगैरह बर्गर उरगर है जो

अच्छा

अच्छा नाश्ते का नाश्ते का कॉस्ट कितना है सर नाश्ते का प्राइस कितना है

अच्छा अच्छा और खाना का जो थाली है सर तो एक थाली कितने तक का पड़ जाएगा ढाई सौ खाने में क्या क्या है ढाई सौ रुपीस पर थाली है अच्छा तो सर मतलब बैठने के लिए चेयर वगैरह है ना सर अच्छा अच्छा सारी सारी सुविधा हैं मुझे मुझे जो हैं कि खाने की दस लोग हैं तो आ रहे हैं हम लोग खाने के लिए दस लोग हैं उसमें खाना जो है कंप्लीट रखिएगा सर आने जो है कि हम लोग को आठ बज जाएगा

यह खाने में जो आप बता रहे हैं सर वो रहेगा पनीर वगैरह भी रहेगा पनीर और दाल फ्राई जो रहता है वह भी रहेगा पुलाव भी रहेगा पूड़ी की जगह कचौड़ी कर दीजिएगा सर ठीक है हाँ और सलाद वगैरह तो रहेगा ही अच्छा और नाश्ते में तो है कि वो चाउमीन कर दीजिएगा मोमोज़ हैं तो वो भी कर दीजिएगा ठीक है हाँ और जो हाँ सब हाँ सर पूरा वो बुक कर दीजिए मीना शर्मा गोमती वार मोहल्ले से बोल रही हूँ ठीक है नमस्ते नमस्ते